खगोलोय पिण्डों और विभिन्न फिनोमिना का अध्ययन करने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं इसमें कैमरा होता है जो दिन की रौशनी में हमको पिण्डों को दिखाता है खगोलीय पिण्डों को दिखाता है और शाम के टाइम जब कम रौशनी होती है तो इतना तेज होता है यह कि कम रौशनी के अंदर भी हम पिण्डों को हम खगोलीय पिण्डों को साफ़ साफ़ देख सकते हैं ज़्यादा इसको घुमाने फिराने की आजादी नहीं होती एक जगह रखेंगे तेज ज़्यादा चलता है टेलीस्कोप आज के जमाने में अभी हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है सबसे ज़्यादा कामगर है सबसे ज़्यादा उन्नत उपकरण है खगोलीय पिण्डों और विभिन्न फेनामीना को अध्ययन करने के लिए